मैडम जी असें थुआढ़े कोला तिल्ले दी तिल्ले च कढ़ाई करानी ऐ अपनी बूटियां पोआनियां जेह्ड़ी शैल लग्गे ओह् जिन्ना स्हेई लग्गे थुआनू बाकी मिगी इन्ना ऐ निं पता ते में अपनी मम्मा दे दिक्खे हे ते मी बड़े शैल लग्गे ते मम्मा ने सनाया कि तुस पांदे ओ पंज सौ आह्लियां एह् कदूं तगर पागे ठीक ऐ में आई जन्नी आं कल नमां डजैन केह्ड़ा ऐ लम्बा बी पाई ओड़ेओ तुस नमां डजैन ऐ ते